हाँ जी हेलो नमस्ते मैम नमस्ते नमस्ते ठीक है आप कैसे हैं हाँ जी कहिए बस समस्तीपुर को सब कुछ ठीक चल रहा है समस्तीपुर व्यवस्था बहौत अच्छा है मैम समस्तीपुर ग्रोथ कर रहा है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है अभी हम कुछ दिन पहले आए थे समस्तीपुर घूमने इतिहास का ऐसे तो हम इतिहासकार हैं आए थे समस्तीपुर घूमने कि कुछ देखें कि क्या हुआ क्या ब्यव मेंट है क्या के एरिया है साफ़ सफ़ाई कैसा है तो हम समस्तीपुर में आए जब घूमने के लिए तो समस्तीपुर मार्केट अच्छा बहुत अच्छा था बहुत साफ़ सुथरा था था यहाँ का प्रसासन इधर ओ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है फिर हम सोचे समस्तीपुर के ग्रामीण एरिया घूम लें ग्रामीण एरिया में भी बहुत अच्छा से काम चल रहा है ह दो तीन पंचायत घूमे हैं बहुत अच्छा से काम चल रहा है वहाँ भी पूरा रोड बहुत अच्छा चमक रहा है सफ़ाई भी बहुत अच्छा है वहाँ हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है मैम बहुत कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ का जो लोकल हॉस्पिटल से लेके हायर हॉस्पिटल है वहाँ तक सब कुछ अच्छा है लोकल हॉस्पिटल भी हम घूमे हैं लोकल हॉस्पिटल में भी सब कुछ सुविधा है ए वन डॉक्टर हैं सब ए वन है इलाज है साफ़ सफ़ाई भी बहुत अच्छा है फिर हम डिष्ट्रीक्ट लेवल का भी ओ भी बहुत अच्छा है हाल फ़िलहाल जो समस्तीपुर में यहाँ पे क्या कहते हैं सरायरंजन में हॉस्पिटल खुला है राम जानकी हॉस्पिटल उसमें भी बहुत अच्छा देखे हैं बहुत अच्छा सेफ़ अति है हर जगह ओ टी रूम अलग है बेड रूम अलग है सब कुछ अलग है एश्टाफ़ रूम अलग है हर जगह बहुत कुछ अच्छा इम्प्रूवमंट हो रहा है बहुत अच्छा विकास हो रहा है मैम एहाँ पे बहुत बोले तो ये समस्तीपुर फुल फुल एंड फाइनल एसपीड से काम हो रहा यहाँ का बहुत कुछ है इसके बाद देखें हम कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे घूमने के लिए समस्तीपुर के पास में ही दो तीन मंदिर हैं मंदिर में भी देखें बहुत अच्छा था ये हाल फ़िलहाल गए थे यहाँ क्या कहते हैं वह भी शिवरात्रि के दिन आए थे इस्टेसन के जस्ट बगल में वहाँ बीच में मंदिर है थानेश्वर का वहाँ भी गए तो देखें साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छा है प्रशासन बहुत अच्छा से काम कर रहा था और उसके अलावा और भी बहुत जगह ठीक है पास में एग्रीकल्चर जी वो क्या बोल रहे थे हाँ मैम हम हम तो बोलते हैं बहुत अच्छा से एक बार घूमिए दो चार दिन रह के देख लीजिए समस्तीपुर में बहुत अच्छा है ऐसे तो ऐसे भी समस्तीपुर के आज कल ही दो तीन दिन पहले आए हैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से घूमके वहाँ भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काम चल रहा है ऐसे घूमने के लिए मोरवा भी आ जाइए मोरवा मंदिर बहुत अच्छा भी चल रहा वहाँ पे बहुत अच्छा रोड भी मस्त बना दिया है पहले रोड ठीक ठाक था लेकिन अब अच्छा सा चौड़ा करेके बढ़ा दिया है जिसमें आप पार जा सकते हैं